कहाँ जेबै नेपाल जेबै चलू चलि जेतै कोनो दऽ के जेबै इएह जाले जाले की कहैत छै पुपरी दऽ के जेबै दू हजार रपैआ भाड़ा लागत मलकिनी एह केना नहि जबय दू हजार रूपैआ भाड़ा लगैत छै पच्चीस सए तीन हजार भाड़ा लगैत छै नहि चाची तऽ ना होतै अहाँ दोसर गाड़ी ढूँढ लिअ चलऽ चलऽ चलऽ आयँ नहि तऽ ओतबे पैसा लागत ओ ओहिसँ पैसासँ कम नहि लागत चलहे पड़त आर किछु नहि कऽ सकैत छी नहि ई बहुत कम भेलै भाड़ा नहि नहि ओ पंद्रह सए रूपैआ लागत ओहिसँ कम नहि लागत चलऽ चलके हय तऽ चलू नहि मंदिर मंदिर घूमायब ओकर पैसा चार्ज अलग लागत ओहिमे नहि नहि पंद्रह सए रूपैआ ओ लागत आ मंदिर जतेक मंदिर घूमब ओकर सए रूपैआ अलग से लागत से से केना हेतै मलकिनी नहि नहि नहि हेतै नहि नहि नहि ओ तऽ हमर सबके काजे हय ड्यूटी हय तऽ नहि करबै तऽ केना होतै केना काम चलतै हेलो हेलो हँ तऽ खाय पीबऽ के समान खाय पीबऽ के समान ले लेब लेकिन हमर भाड़ा दऽ कऽ हूँ

पंद्रह सए मलकिनी आ दू हजार रूपैआ भाड़ा लगैत छै हम पंद्रह सए रूपैआ लेब नहि मलकिनी ओहिमे कम नहि होतै अहाँ दूसरा बस देखि लिअ ठीक छै बैसू अहाँ बैसू चलू हँ ठीक छै चलू चलू चलू ठीक छै बैठू